ہندوستانی فلمیں اور موسیقی دنیا بےحد متنوع اور دلچسپ ہے یہاں پر مختلف قسم کے فلمی موسیقی اور گلوکار موجود ہیں جو ہر کسی کے پسند کے مطابق ہیں فلموں کے اقسام ہندوستانی فلموں کی دنیا میں مختلف اقسام کی فلمیں دستیاب ہیں جیسے کہ ڈراما رومانوی ایکشن اور کامیڈی میں عموماً ان فلموں کو پسند کرتا ہوں جو کہ ایک مضبوط کہانی اور دلچسپ کرداروں پر مشتمل ہو ہندوستانی سنیما نے حالیہ حالیہ برسوں میں بہت سے قابل ذکر فلمیں پیش کی ہیں جیسے کہ گینگس آف واسے پور دنگل اور پدماوت پسندیدہ اداکار اور اداکارائیں میرے پسندیدہ اداکاروں میں عامر خان شاہ رخ خان اور نویر سنگھ شامل ہیں عامر خان کی فلمیں جیسے لگان اور دنگل میں شاندار کارکردگی دکھائی ہے اور ان کی اداکاری میں ہر کردار میں نیا پن ہوتا ہے شاہ رخ خان کا رومانی انداز اور ان کی فلمیں جیسے دل اور چک دے انڈیا بھی دل کو بہت بھاتی ہے رنویر سنگھ رنویر سنگھ کی توانائی اور ان کی مختلف فلموں جیسے پدماوت اور رام لیلا نے بھی خوب توجہ حاصل کی ہے ادا کاری میں خواتین کی بات کریں تو دپیکا پادوکون پریانکا چوپڑا اور کٹرینہ کیف میرے پسندیدہ ہیں دپیکا پادوکون نے چینئی ایکسپریس اور پدماوت میں شاندار پرفارمنس دی ہے جبکہ پریانکہ چوپڑا نے باجی راو مستانی اور دی اسکائی اس پینگ میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے کٹرینہ کیف کا رقص اور اداکاری زندگی نہ ملے گی دوبارہ اور ایکسل میں دل کو بہت بھاتی ہے فلمی گانے فلمی گانے بھی ہندوستانی سنیما کا ایک اہم حصہ ہیں میرے پسندیدہ گانوں میں تم ہی ہو یعنی عاشقی ٹو چینئی ایکسپریس کا ٹوچے زندگی اور کبھی کبھی آتے ہیں یعنی چک دے انڈیا شامل ہے ان گانوں کی دھن اور بول دل کو بہت بھاتے ہیں اور اکثر موقعوں پر سننے کا دل کرتا ہے پسندیدہ گلوکار میرے پسندیدہ گلوکاروں میں ارجیت سنگھ لتا منگیشکر اور محمد رفیع شامل ہے ارجیت سنگھ نے تو ہی تو تو ہی ہو اور چاند آ پانا جیسے گانوں کے ذریعے دل کو چھو لیا ہے لتا منگیشکر کی آواز کی مٹھاس اور کلاسیکی گانے جیسے اے میرے وطن کے لوگ آج بھی لوگوں کے دلوں میں گونجتے ہیں محمد رفیع کی آواز نے تو اپنے دور میں سب کو محصور کر دیا تھا اور ان کے گانے آج بھی سننے میں لطف آتا ہے ہندوستانی فلموں اور موسیقی کا یہ تنوع ہمیں ثقافت اور تخلیقی صلاحیتوں کی ایک جھلک دکھاتا ہے اور یہ ہمیشہ نئے تجربہ کار نئے تجربات اور لطف کا باعث بنے رہتے ہیں